हालींच्या काळार म्हळ्ळ्यार अर्थवेवस्थे भितर भारतांत आमकां खुबश्यो अर्थवेवस्था खुबश्या कडेन अर्थवेवस्था पळोवपाक मेळटा म्हळ्ळ्यार आनी विकसीत जाल्या कशें तरेन जाल्या ती आमकां पळोवपाक मेळटा भारताच्या कांय राज्यांनी आनी गांवानी आमकां ही अर्थवेवस्था मुखेलपणान पळोवपाक मेळटा सामकी मुखेलपणान म्हळ्ळ्यार ईय ह्याच अर्थवेवस्थे भितर म्हळ्ळ्यार आमकां बार्टर पणाल् प्रणाली बार्टर सिस्टम पळोवपाक मेळटा म्हळ्ळ्यार खंयचेंय एकाद्या भाटकारागेर जावं खंय काम करप आनी ताचे बदला ताचे पयशाचे बदलाक काम कोरून घेवोप म्हळ्ळ्यार पयशे घेवोप ना आयज जे एकल्याचे कामाक गेलो जाल्या फाल्यां तेणें आपल्या कामाक यो आपलें काम करप एकमेकाचें काम करप म्हळ्ळ्यार पयशे घेनासतना आनी काम करप ही बार्टर प्रणाली आणी आयज आमकां ती पळोवपाक मेळटा म्हण कांयशा रा कांय अशा राज्यांतल्या कांय गांवानी आमकां ही पळोवपाक मेळटा तशेंच बार्टर प्रणाली उपरान म्हळ्ळ्यार अर्थवेवस्थे भितर येता ती म्हळ्ळ्यार आमकां कृशी उत्पादन कृशी उत्पादन म्हळ्ळ्यार जें पी शेता जें पीक पिकता आनी जें पिकताच जें तेजो फळां जावं कितें जातात तें बाजारांत व्हरून विकोप आनी विकून ते तेजे पयशे जे विकले उपरान जे पयशे मेळटात ते पयशे आनी ही एक हातूंत भितर आमकां कृशी उत्पादन अर्थवेवस्थे भितर घेवपा जाता खूब मुखेलपणान येता तशेंच मुखेल कार कारखाने म्हळ्ळ्यार आसा साखरेचे कारखाने आसूं येता जावं येता गोडाचे गोड तयार करता साखर करता जावं गांवठी जें गोड करतात तें ते कारखाने जावं पापड तयार करता ज्यो फॅक्ट्री तशें करून आसा पय ते आसा पिशवीयांचे पिश प्लाश्टिकाच्यो ज्यो पिशवी आसा त्यो तयार करतात तशें अशें अशे खा अशें आनी अशें हेर कारखाने अशें आसात आजकाल आमकां इंटरनॅटाची खूब गरज आसा म्हळ्या इंटर्नेट खूब सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा आनी इंटर्नेटाक लागून जावं आमकां गुगल पे आसात जे क केल्यार पयशे पर पावतात म्हळ्ळ्यार या केन्नाय आमकां गुगल पे करपा मेळटा जावं सामकें अर्जंट आसा आनी पयशे धाडपाक जाय जाल्यार आमकां गुगल पे धाडपाक गुगल पेंतल्यान पयशे धाडपाक मेयटा आनी आतां ओ गुगल पे आसा तो सामको म्हत्वाचो जाला म्हळ्ळ्यार डिजिटल ह्यो सगळ्यो माध्यमां लागून खुबशे अशें बरे फायदे जाले आमकां आनी हाचो आदार आमकां जाला म्हळ्ळ्यार डिजिटलाक लागून जावं अशा ये या टॅक्निकल गजालींक लागून म्हळ्ळ्या तांत्रिकाक लागून जावं अशें सगळें यें काम जें आसा तें आमकां सोंपें जाता आनी बेगींतल्या बेगीन जाता हा ती ह्या सगळ्यांचो आदार आमकां खूब असो खूब म्हळ्या खूब जाला